دہلی کو اپنی پوری تاریخ میں کئی اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن میں حالیہ برسوں میں فضائی آلودگی سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے گاڑیوں کا دھواں صنعتی فضلہ اور بے تحاشا آبادی کی وجہ سے دہلی کی ہوا میں زہریلے زراعت کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اس آلودگی کی وجہ سے بچوں میں قوتِ مدافات کمزور کمزور ہو رہی ہے اور سانس کی بیماریوں کینسر اور دل کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر سردیوں کے موسم میں دہلی کی فضا دھند اور دھوئیں سے بھر جاتی ہے جو صحت کے لیے نہایت مظر ہے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اور پائیدار پالیسیاں ضروری ہیں یقیناً دہلی کی فضائی آلودگی نے صرف صحت پر بلکہ شہر کی معاشرتی اور اقتصاد اقتصادی ترقی پر بھی منفی اثرات ڈالے ہیں